आसामनि हारिमु होनोब्लाथाय जोङो ओ गोबां खोथा बुंनो हायो ओ गोदो समाव आगोलनि समाव गोदो गोदाय आबै आबौ आजै आजौमोननि समाव जोङो खोनाबोदों खुगा खुगा खोनाबोदों जे गोदोबो हारिमुखौ फालिबोदों जों गोबां फालिनायखौ नुबोदोंमोन जेनोबा गोबां बेले बेजेबो जों खोनादोंमोन गोदोनि समाव ओ मोसानाय मेथाइ रोजबानायाथ' गोदोनिफ्रायनो दंखायो जोंना बियो आजै आजौनिफ्रायनो फैखानाय बेखौ जों दासिमबो नुयो दासिमबो नुयो माने जोङो दा नुयो ओ नाथाय दा नुनाया जोंना ओ बैसागो फांसनफ्राव बायदिसिना सिटेजफोरावल' जों नुसै गोदोनिया जाहैबाय जोंना गोदो बिदिनो गामि गामिनि मानसिफोरजों रायजो राजाफोरजों खौसेयै जोङो रंजानायखौ माने जों बिजाबफोराव फरायनानै मोनदों दाथ' जों बेखौ गोबांहाय नुला गोबां बिबांनि जों नुला थेवब्लाबो दाबो दङ ओ बहाबा बहाबा गामिफोराव बा एरियाफोराव दासिमबो जों बैसागो फालिनायखौ नुनो मोनो नाथाय गोदोनि समाव जोङो खोनायोमोन बा जोङो फरायनानै मोनबोदों ओ हारिमु होनोब्लाथाय जोङो बैसागोखौ मखनांगोन बांसिन ओ मोसानायाव जेनोबा जों बैसागोखौ मखगोन बैसागोआव जोङो गोदो खाम सिफुं जथा लानानै गोदोनि आजै आजौमोना ओ रंजाबोदोंमोन बर'नि गुबै दामग्रा खाम सिफुं सेरजा जथाफोरखौ लानानै गोदो गोदायनि आबै आबौमोना मोसाबोदोंमोन रंजाबोदोंमोन बिदिनो जौ लोङोमोन गोदो बिदिनो जौ लोंनायाथ' गोदो जोंनि बर'नि हारिमु होननानै बेबो बुंजायोमोननालाय माने जोंनि बर'नि हारिमुफोराव जेनोबा बेफोरनो गोग्लैयो जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय गाननाय जोमनाय गासिबो गोग्लैजोबो दा जेरै जोंनि गोदोनि मानसिफोरा दख'नानि अनगायै जेबो गानामोन नाथाय दा जों नुनो मोनो जे दानि गोदानै उजिखांनाय गोदानै जाखांफुनाय बे ओ लाइमोनफोरा दख'ना गामसाफोरखौ बांद्राय बाहायलिया जों गोदोनि समावसो बेफोरखौ जों नुबोदोंमोन नाथाय दासमाव जोङो एखदमबारे जोङो मडार्नाय्स मडार्न जाजोबबाय माने गावखौ बांद्राय मडार्न देखायनो नाजानायावनो जोङो गावनि हारिमुखौबो नागारलांनो हमदों जोंनि आसामाव माने ओरै अवेस्टार्ननि माबाफ्रा हाबफैजोब्बाय आरो अवेस्टार्न कालसारा हाबफैजोब्बाय गोदोथ' जोङो बिदिनो आबै आबौमोनखौ गोदोनि आबै आबौमोनखौ दख'नानि अनगा बा गामसानि अनगानो जों गुबुन जेबबो गाननायखौ नुआमोन आरो दा बे बुस्थुआ जोङो फैयै फैयै जोङो बे बुस्थुआ सोलायबोबाय गोदो गोबां गोगोमै सावरि बादालि माबा मोनसे न' लुनोब्लाबो थोरिनि न' लुनोब्लाबो जोङो सावरि बादालि जमा गासिबो रायजो राजाफोरजों जमा बिदिनो खाजि जालायनानै जौ लोंलायनानै बिदिनो सावरि बादालिखौ जानायखौ जोङो खोनाबोदों बा फरायनो मोनबोदों आरो गोदोनि दिनाव आरो ग्लबेलायजेसननि सिगाङाव जों बेफोरखौ नुबोदों दा बेफोर बुस्थुखौथ' जोङो नैबे दा गोदान समाव जों बारा नुनो मोनला नाथाय गोदोनि समाव बेसेबांबा रंजानायजों गोजोननायफोरजों मोसायोमोन ओ बैसागोफोरखौ फालियोमोन बा जानाय लोंनाय बायदिसिनाफोरखौ हारिमुफोरखौ लाखियोमोन गाननाय जोमनायनिफ्राय होन मावनाय दांनायनिफ्राय माइ गायनाय बायदिसिनाफोरनिफ्राय लानानै जोंनि आसामावबो माने बेफोर दंमोन आरो नाथाय दा जोङो नै बे ग्लबेलायजेसनाव जोङो बेफोरखौ बांद्राय नुनो मोनलिया ओ बै समाव जोङो माने नुहुरो बा फरायनानै मोनदोंमोन माने जोंनि एरियाफोराबो मानि बांद्राय डेभेलप नङामोननालाय जों माने बांद्राय थाखा फैसानि बागै सानामोन मानसिफोरा सानोमोन जे रंजानांगौ ओ बाजानांगौ जानांगौ लोंनांगौ बेलसोमोन ओ माने गोनांथिया बांद्राय गैयामोन ओ गोदोनि दिनाव बे गोनांथिया बांद्राय गैयामोन बिनिखायनो रंजानायजों बाजानायजों बांसिन ओ गोदोनि समाव हारिमु लाखिनायावनो समखौ नागार हरोमोन दामनाय देनाय रंजानाय मोसानायजों खामानि दामानिजोंनो गोदोनि सुबुंफोरा माने आजै आजौमोना बे बुस्थुखौ बारहोहरदोंमोन आरो बे समखौ बारहो हरदोंमोन गोदोनि हारिमुखौ आरो माने जोङो फोथायो जे गोदोनि बे हारिमु सिबिबोनायनि थाखायनो नै दासिमबो जे हारिमुवा इसेब्लाबो थांनानै दङ जों बेखौ ओ माबानो हायो आरो बुंनो हायो माने गोदो आदै आजै आजौमोननि धोरोमानो होन नोङो बा गाननाय जोमनायानो होन गोदोनिफ्रायनो फैखानायानालाय बेफोर बुस्थुफ्रा दासिमबो इसे इसे दं आरो जोबाखै आरो धोरोम बर'नि गुदि धोरोम बाथौ ओ गाननाय जोमनाय दख'ना गामसा बेफोरो दासिमबो जोङो एसे एसे नुबाय थायो आरो माखासे मानि बेले बेजेया जोंनि गेजेराव जाबाय थायो थेवब्लाबो जोङो बेफोर बुस्थुफोरखौ जोङो नुनो मोनबाय थायो आरो दासिमबो बे ग्लबेलायजेसननि मुगायावबो